जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो पार्थ बजाज आहे पहिरें जे ज़माने में जेकी डाक टिकिट ईंदियूं हुयूं उनते मथां हिक डाक जो स्टीकर ईंदो हुओ झूने ज़माने जा सिका पथरु मुंहिंजे ॾाॾे मूंखे विरासत में ॾिना अथई हुनखे मां इकट्ठा करे संभाले करे रखिया आहिनि हुनजो मुल्हु ई अलॻि आहे पहिरें जा पथर जी चिम्क ई अलॻि हूंदी हुई पहिरें जे सिकनि जी कुझु ॻाल्हि ई अलॻि हूंदी हुई अॼु जे टाइम में उनखे यूज़ त न थींदो आहे हुनजो पर अॼु जे टाइम में उनखे पंहिंजी स्कूल में उनखे ॾेखारियो वेंदो आहे फ़ोटो में उनखे असां मां स्कूल में वञी उनखे ॾेखारे सघां माण्हुनि खे की पहिरें जे ज़माने जा पथर ईअं हुआ तांबे जा सिका ईंदा हुआ तांबे जे सिके तांबे जा सिका केतिरा उपयोगी हूंदा हुआ तांबे जे सिके में जाम सुठा गुण हूंदा हुआ असांखे स्कूल में इन लाइ पढ़ाए जाएंदो आहे हिस्ट्री सबजैक्ट में के भाई पहिरीं छा छा शयूं हुयूं सुठी सुठी